अस गोभी बनान्ने आं ते पैह्ले अस उस्सी कट्टने आं गोभी गी कट्टियै फिर अस ओह् करने आं फेर अस उस्सी गर्म पानी च धोन्ने आं गरम पानी च धोइयै फिर अस ओह् करनेआं धोइयै फिर तड़का लाना फ्ही असें कड़ाही धरनी कड़ाही बिच्च तेल पाना तेल पाइयै फिर बिच्च असें ओह् करना लून प्याज पाना जीरा प्याज फिर टमाटर जवैन पानी बिच्च फिर असें ओह् करना बिच्च गोभी सुट्टना फिर जेल्लै ओह् बनी जा बिच्च गरम मसाला सुट्टना बिच्च थोड़ा जेहा बिच्च गरम मसा मसाला सुट्टना फिर असें उसी शैल जेल्लै बनी जा ओह् फ्राई करना शैल जेल्लै फ्राई होई जा फिर उस्सी थल्लै तोआरी ओड़ना शिमला मरच शिमला मरच असें पैह्ले ओह् करनी धोनी धोइयै फ्ही असें कट्टना कट्टियै फिर प्याज छूरना प्याज छूरियै फिर बिच्च असें खट्टा पाना अम्ब चूरा पाना लून पाना हल्दी पानी मरच पानी फिर ओह् भरियै फिर बिच्च असें कड़ाही च तेल रक्खना फिर बिच्च ओह् सुट्टनी फिर ओह् उप्परां खट्टी ओड़नी फिर ओह् जेल्लै शैल ओह् फ्राई होई जा दो तिन्न बारी ल्हाना उसी फेर जेल्लै शैल फ्राई होई जा फिर असें उसी तोआरी लैना